क्या किसानों के लिए कोई आत्महत्या रोकने के लिए कोई व्यवस्था है या या कोई सुझाव है तो बोले जैसे कि किसान अपना खेती किए हैं और खेती में सारा चीज़ हर चीज़ उगाएँ हैं जैसे कि गेहूँ है जौ है चना है मटर है अरहर है और आलू है यह सब हम बोए हैं और बोने के बाद से अगर ऊ नष्ट हो जाता है तो किसान बड़ा दुखी हो जाते हैं और दुखी हो जाते है कि हब हम क्या करें अपना सोचते सोचते सोचते सोचते सोचते सोचते हैं कि हम अपना आत्महत्या कर दें क्योंकि बहुत परिश्रम किसान करते हैं किसान करने किसानी करने में बड़ी समस्या होती है बहुत लागत लगता है अपना मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है उसमें खाद भी बहुत ज़्यादा लगता है मने इतना जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है ना कि किसानों को कुछ बचना मुश्किल हो जाता है पेट भोजन कर लेते हैं वही बड़ी बात होती है जबकि नष्ट हो जाता है फ़स्ल तो किसान तरह तरह की बातें सोचने लगता है सोचता है कि अब हम क्या करें तो हमारी फ़स्ल जैसे आलू बोया है और आलू तैयार हो गया बारिश हो गई बारिश हो गया तो अन्दर ही अन्दर आलू पूरा सड़ने लगा सड़ गया दीमक खाने लगा तो किसान क्या करेंगे इतना आलू में हम लागत लगा करके और सब दीमके खा जाएँगे और आलू सड़ ही जाएगा तो फ़िर हम क्या खाएँगे और क्या जनता खाएगी तमाम हमारे ही बोया हुआ आलू पूरा तमाम देश में फैलता है देश विदेश भी चला जाता है हमारा आलू तो जब हमारा होगा ही नहीं तो हम क्या भेजेंगे क्या करेंगे इसके लिए अप मान लीजिए कि गेहूँ बोए हैं गेहूँ की फ़स्ल तैयार हो गया है बालें पक गई हैं तो उसको बारिश हो गई और हवा चलने लगा तो पूरा उसके जितनी है बालें गेहूँ की सब टूट टूट करके नीचे गिर जाएगा तो बताइए कि कितना हम बटोरेंगे उसको उठाएँगे तो अनाज तो कुछ अनाज तो कुछ मिलेगा नहीं किसान सोचेंगे कि अपना आत्महत्या कर दे तब सोचेंगे तरह तरह की बातें कि अब जैसे चना बोई हूँ और चना में पानी बारिश हो गया कोहरा लग गया बहुत ज़्यादा कोहरा गिरने लगता है तो उसमें फूल पत्तियाँ फल आने लगता है उसमें कीटाणु लग जाते हैं कीटाणु लग जाते हैं फूल जो है वह पूरा मुरझाकर के नीचे गिरने लगता है तो चना में फल आता आएगा नहीं तो चना होगा कहाँ से यह तो सोचने की बात है तो किसान सोचने लगेंगे कि अरे बाप रे बाप इतना मेहनत करके इतना हम चना इतना महँगा मिलता है हम खरीद करके बोए हैं जोते हैं इसको अपना परिश्रम करके उसको पूरा देखभाल किए हैं और जब फल आने का टाइम हुआ तो ऐसा गड़बड़ मामला हो गया कि बारिश हो गई फूल की चने की फूलें सब झड़ गईं तो उसमें फूल के फूले झड़ जाएगा तो उसमे फल कहाँ से आएगा उसमें तो अब चना हम सब जो कुछ बचा भी है तो उसके अन्दर फलीं जो चने का फलियाँ आती हैं उसमें कीटाणु डूब जाते हैं कीटाणु खा जाते हैं कीटाणु खा जाते हैं और किसान दुखी हो जाते हैं तो इसके लिए हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें तो सरकार द्वारा हेल्पलाइन बना हुआ है तो अब कहेंगे तो किससे कहेंगे अब तो हमारे नज़र में हमारे निगाहों में तो सरकार ही दिखाई देगा उससे हम हेल्प माँगेंगे तो वही जो दस छिहत्तर बना है उससे सारी अपना विवरण कहते हैं और सारा अपना बात कहते हैं अब सरकार की मर्ज़ी अब हमारा हेल्प करे या ना करे अब तो उसकी मर्ज़ी है अगर हेल्प कर देगा तो किसान खुसे ख़ुश है और नहीं किया तो किसान को रोना ही रोना है